हमे आम कटहल आओर साग सबजीके पौधा उगाबै छिए आओर उगैके हम बेचबो करै छिए हम आओर पौधा सबके बिना फलदार पौधा भी उगाबै छिए ओ पाँच कट्ठामे नर्सरी लगेने छिए ओकरा पहिले पन्नीमे मट्टी भरिके बर्मी कम्पोस्ट मिलैके मट्टी भरिके तब ओ ओहिमे बीज डालै छिए आओर बीजपर मोटरके माध्यमसे छिड़काव करै छिए प्रत्येक रोज तऽ ओहिसे पौधा जनमै छै आओर ओहि पौधाके तब अलग अलग कऽ के साग सबजीके पौधाके अलग अलग कऽ के रोपै छिए आओर उधर आम कटहर महोगनी बेल लिच्ची ई सबके जे पौधा छै तऽ ओकरा एक क्रममे एक लाइनसे लगाबै छिए आओर ओकरामे मेहनति जादा छै ओकरामे डेली मोटरके माध्यमसे पानि डालै छिए आओर डेली ओहिमे काम लागले रहै छै कोनो ने कोनो काम कीटनाशकके एस्प्रे करनाइ

ओकर बाद निकौनी करेनाइ बर्मी कम्पोस्ट डालनाइ अगर पौधा अच्छा नहि देखमे आबै छै तऽ ओकरामे रासायनिको खादके प्रयोग करै छिए तेँ हमे सब तरहके पौधा उगाबै छिए सबजीमे परवल नेनुआ झिङ्गली झिङ्गा करैला खीरा ईसब पौधा हम लगाबै छिए आओर अभी हमरा बगलमे लगेने छिए ओ अभी फल भी दै छै आओर ओहि फलके अपना उपयोग करै छिए बेचैके लायक तऽ नहि होइ छै लेकिन अपना उपयोग कै कऽ रहल छिए ओ मिरचा भी लगेने छिए ओकर बाद अदरख हल्दी पिआज भी लगै छै लगबै छिए अपना खाएके वास्ते कमसे कम आठ महिना दस महिना अपना घरके पिआज खाइ छिए आओर हम बजारसे बहुत कम खरिदके खाइ छी जतना भी साग सबजी छै सब हम अपना खेतमे लगैके खाइ छिए बजारके सबजी नाममात्रके खरिदै छिए एहि लेल जे बजारके सबजीमे रासायनिक दवाके उपयोग रहै छै एहि लेल हम अपना खेतके ही जे परवल फड़ै छै जे झिङ्गा झिङ्गली कद्दू ई सब जे फड़ै छै ओ अपने खाइ छिए खाएके बाद जे बचै छै तऽ कभी काल बिक्री भी होइ छै लेकिन अपना खाएके वास्ते पर्याप्त छै आओर नर्सरी जे लगेने छिए तऽ ओ नर्सरी हम नर्सरी बेचि लेलिए सरकारके माध्यमसे रहै वन विभागसे तऽ ओकरो हम दै रहिए नर्सरिओमे पौधा रहै आम कटहल अर्जुन एक्सिआ महोगनी

पौधा वन विभागके लिए आओर हमरा ओहोसे आमदनी